जय झूलेलाल हाणे जीअं असांजा केतिरा ई देश आस्थान आहिनि घुमण जे लाइ असांखे जीअं आनंदु वठिणो आहे भई जीअं परिवार आहे ग्रुप आहे या केर बि हुजे जीअं भई वञू था भई जीअं तव्हां सोमनाथ वियासीं जीअं सोमनाथ वियासीं असां वञू छो था असां महत्वु कहिड़ो आहे हुनजी आस्था आहे तॾहिं असां वञू था हुनजी भई दर्शनु करण त माण्हू दर्शनु कॾहिं कंदा आहिनि जॾहिं उन्हनि जी आस्था पैदा थींदी आहे तॾहिं असांखे उहो मौक़ो मिलंदो आहे ऐं उहा क़ुदरति प्रापत कंदी आहे भई हाणे तव्हां तयार थियो वञो तव्हांखे हिन पर्यटन ते वञिणो आहे ऐं जीअं तव्हांखे भॻवान या दर्शनु थियणा असांखे वञण लाइ हुते कहिड़ियूं कहिड़ियूं भई नियम जा पालन पाण खे करिणा खपनि उहा पाण खे सोचिणो आहे भई जीअं लिखियल आहे भई सुबुह खां अठे बजे सते खां अठे ताईं आरिती हलंदी आहे त असांखे हुन टेम खां अॻु पहुचणो आहे असां टेम ते पहुचणो आहे छो आरिती हुते असांखे ॿुधिणी आहे तव्हांखे ॿुधिणी आहे असांजी मन जी शांतीअ लाइ असांखे आरितीअ ते हुते पहुचणो आहे त नमस्कार असांखे करिणो आहे आरिती थियण खां पोइ हू असांखे प्रसाद बि ॾींदा जंहिं जे मन में असांजो भाव एतिरो वधी वेंदो आहे कि इंसान खे माना मज़ो अची वेंदो आहे ऐं मनु हल्को थी वेंदो आहे त असांखे हुनजा इअं इअं नियम बि असांखे पालिणा पवंदा आहिनि भई जीअं मंझिंदि जो थियो त वरी आरिती थींदी आहे भोॻ चणंदो आहे जंहिं जे भई भंडारो लॻंदो आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं पाणि रोटी त पाणि हिनखे छा चइबो आहे भंडारो भंडारो छा लाइ चइबो आहे जे देव ते भोॻ लॻी वियो तॾहिं भंडारो थींदो आहे ऐं भंडारो कंहिं खे मिलंदो आहे जंहिं जंहिं नसीब में हुजे करोड़े माण्हू आहिनि जंहिं खे भंडारे खाइण लाइ तरसंदा आहिनि भई जंहिं जे नसीब में हुनखे उते पहुचण लाइ हुनजो आदेश हूंदो आहे जंहिं तव्हां पहुची सघंदा आहियो न त त कॾहिं बि केतिरा प्रोग्राम ठाहियो था न करे सघंदा जेसीं ताईं हुनजो आदेश न थिए त हिन घुमण लाइ बि तव्हांखे उन्हनि जा आदेश ई खपंदा आहिनि हुतां आदेश थियो त तव्हां कीअं बि करे हुते पहुचंदा आहियो पंहिंजा आस्थान त असां पहुचण हिन पर्यटक ते पहुचणो आहे हिन जॻह ते पहुचणो आहे समुझो त तव्हां द्वारका विया जीअं द्वारकाधीश ते विया त हुते तव्हांखे ख़बर पवंदी गोदावरी नदी आहे जे की समुंड मां निकिरे थी ऐं शाम जो राति जो साॻो पटु थो थी वञे ऐं सुबुह जो हुते पाणी थो अची वञे उहा बि क़ुदिरती ॻाल्हि आहे भई माण्हू किथां किथां अचनि था छो था अचनि छो कि हिकु करिश्मो आहे हुओ करिशमो असांजी ताक़त नाहे उहा हुनजी क़ुदिरती ॻाल्हि आहे त असांखे हुनजे मथां एतिरो विश्वास छा लाए थो अचे छो था कयो पोइ छो था अचो पर तव्हांजी श्रद्धा आहे तॾहिं त पोचो था ऐं हुनजे नियम ते त हलिणो आहे जे ॾिसिणो आहे त भई समुझो जीअं सुबुअ जो सनानु कयोसीं त स सरीर खे शांति मिली वेंदी आहे सनान सां माण्हू फ्रेश थी वेंदो आहे त भॻवान जा दर्शनु करण खां मन मां माण्हू जी मैल निकिरी वेंदी आहे फ्रेश थी वेंदो आहे मनु त सुठा वीचार खणी ईंदो आहे उतां ही धार्मिक आस्थानु इनकरे ठहिया आहिनि इंसान मन शुद्धीअ जे करे भई इंसान जो मन फिरे ऐं मति गति जे कि हुजे बदिलाउ अचे जे करे असांखे दुनिया में हलिणो आहे हुनखे नमन करिणो आहे पूॼिणो आहे त हुन सां कुझु आस्थाऊं सां गॾु हूंदियूं आहिनि जे के असांखे सेखारींदियूं आहिनि नंढ वॾाई जी सभ्य था ऐं जे को माण्हू हुन ॻाल्हियुनि में आहे त हुनखे दुनिया में तकलीफ़ थिअणी काने छो जो हुन ते हुन में भॻवान जो वास आहे हुनजे मन में ऐं समुझ जीअं सोमनाथ खां वियासीं असां अंबाजी घुमण वियासीं माता जो मंदरु आहे माता जे मंदर ते सुबुह तव्हां वञो सवेल त हुते असांखे पूजा ला नारेल वग़ैरह चाणिणो पवंदो आहे चुदंरी चाणिणी पवंदी आहे ऐं जिते बि तव्हां कंहिं बि मंदर में वञो भई जे कि तव्हांजी आस्था आहे त भंडारे में तव्हां चावंर कटो ॾेई सघो था परसाद लाइ सीरे ठाहिण लाइ अटो ॾेई सघो था खंडु चावंरु ॻुड़ ॾेई सघो था उहो तव्हांजी आस्था मथां आहे त तव्हांखे छा करिणो आहे त तव्हांखे कीअं नियम करिणो आहे तव्हांजे मन खे छा थो वणे उहो तव्हांजे मथां आहे ऐं परसाद जो टेम हुओ त हुन टेम में हू कोन फिरकना पाणि हुन हुन सां हलिणो आहे भई समुझो जीअं अंबाजी पहुतासींं हुते माता जो परसाद आरिती ॿुधी साढे ॿारे बजे परसाद चालू थी वेंदो आहे भं लंगर त असां हुन हिसाब सां खाइणो आहे हुते वरी कुझु नियम आहिनि भई थाली बि पाणि खणो त थाली परसाद खाई करे उहा थाली धोई कंप्लीट साफ़ु करे रखी अचो उहे नियम हुनजा पाण खे पालण करिणा आहिनि ऐं हुन में जे को आनंदु मिलंदो आहे परसाद में तव्हां घर में बि न ठाहे सघंदव अहिड़ी परसाद छो जो हुनजो नालो ई परसाद आहे हुन हुन में प्यार पियल आहे भॻवान जो त उहा तव्हांखे याद ईंदो अड़े छा त सवादु हुअसि हुनजे प्यार जो सवाद उहो शइ त उअई आहे तव्हां जे के बज़ारि मां हू बि तव्हां वठी अचनि पोइ हुन में जे को प्यार विंदो हुनजो तव्हांखे सवादु याद रहंदो भई छा त मज़ो अची वियो हुते तॾहिं इंसान खे पंहिंजे लाइ छाहे ज़रूरी आहे ॾिसण बि इहो ऐं साल में ॿ चारि दफ़ा वञण ज़रूरी आहे हिन आस्थाननि ते ज़रूरी आहे असांजो मन बि हल्को थिए ऐं माइंड बि फ़्रेश रहे ऐं हिननि ताज़गी मिले सॼे सरीर खे जेकरि असां कुझु ॿियां नवां नईं ॻाल्हियूं करे सघूं हुन हिसाब सां ऐं जीअं वञो त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे आस्थानु सभु सुठा आहिनि हाणे जीअं समुझो हाणे झूलेलाल मंदिर ठहियो आहे कच्छ में रण में ॾाढो मस्तु आहे हुते बि घुमी सघंदा आहियो हुते बि सभु सुविधा रहण करण जूं भई लखपत आहे उते गुरुद्वारो अथव ॾाढो पंज सौ साल पुराणो हुते बि तव्हांखे रहण जी सुविधा आहे कोई चार्ज नाहे तव्हांखे पुॼे त तव्हां हुते दान दक्षिणा पेतीअ में विझी सघंदा आहियो ऐं तव्हांखे रहण लाइ उते राति जो परसाद रहण लाइ सुम्हण लाइ सामग्री मिलंदी भई जीअं पलंग थियो टेबल कुर्सियूं आहिनि रूम आहिनि ठहियल त पंहिंजो हुते अ आरामु करे सघंदा आहियो विश्राम करे सघंदा आहियो मस्तु मज़े आरामु सां ऐं सुबुह जो उथी वरी हिननि गुरु ग्रंथ साहिब जी सुबुहु पंजे बजे थींदी आहे आरिती पाणि पाणि आरिती चवंदा आहियूं हू पोड़ी पढ़ंदा आहिनि जप जप साहिब जी त उहो पंहिंजो पालन कंदा आहिनि नियम जो पाण हुन सां कोई बि करिणो आहे आस्थानु कोई बि नंढो नाहे इंसानु आस्थानु हेॾा वॾा आहिनि सभिनी इंसानु मन खां जो इंसानु हुनखे समुझो चङी तरह हुनखे नतमस्तक करे त एतिरी बहारी थी वञे इंसान लाइ कोई तकलीफ़ ई न थिअ जीवन में जंहिं करे आस्थानु बणियां आहिनि श्रधा सां वियासीं ख़ाली मथो टेके आयासीं तव्हां मथो टेके मथो फाड़े छॾियो कुझु कोने थींदव श्रधा सां तव्हां कुझु बि कमु कयो त तव्हांजी उहा सफ़ल थींदी वेंदी ॻाल्हि कार्य ही सभु कार्य छा जे करे आहिनि श्रधा जे करे आहिनि अॼु इन्हनि जो नालो छो आहे छो जो हुननि जी श्रधा आहे वारी त असां हुन श्रधा सां हलिणो आहे हुन नियम ते हलिणो आहे असांजो जीवन बि सफ़ल थी वञे जय झूलेलाल